سفر کی منصوبہ بندی کرتے وقت کچھ ضروری چیزیں دھیان میں رکھنی چاہیے جو آپ کو اپنے سفر کو محفوظ اور آرامدہ بنانے میں مدد کرے پہلا ریسرچ اور پیلاننگ آپ اپ سفر کے مکصد کو سمجھانے کے لیے ریسرچ کریں اور اپنے راستے اور مختلف مقامات کی پلاننگ کریں یہ آپ کو صحیح راستے پر لے جائے گا اور آپ کی مدد کرے گا کہ آپ کو کس طرح کی سوویدھائیں اور سروسس چاہئیں دوسرا اسپتال اور ایمرجنسی کانٹیکٹس سفر سے پہلے اسپتال اور ایمرجنسی کانٹیکٹس کی جانکاری رکھیں اگر آپ کسی مختلف شہر یا ملک میں جا رہے ہیں تو وہاں کے اسپتالوں اور ایمرجنسی سروسس کے بارے میں جانکاری رکھیں تیسرا ٹریول انشورنس سفر کے لیے ٹریول انشورنس لینا ضروری ہے جو آپ کو انیائے ہونے والوں خطروں سے محفوظ رکھتا ہے اور اسپتالوں میں بھرتی ہونے پر آپ کی مدد کرتا ہے